आसामनि सोलोंथाइ खान्थिया दा सम आसाम सर्भ सिक्षा मिशन एम डी मिशन दिरेक्टर आ बियो सालायनानै दङ आसाम सर्भ सिक्षा मिशना जोंनि दासिम प्राइमारि टु हायार सेकेण्डारि लेभेलसिम बे गासैबो सर्भ सिक्षा खान्थि बादियैनो सोलोंथाइ खान्थिखौ सोलोंथाइ खान्थिनि गासैबो नेम निथिखौ बे सर्भ सिक्षा एस एस ए एस एस ए जायखौ जों सुंद'बै बुंनाय जायो बे एस एस ए आफादानो जोंनि सोलोंथाइ खान्थिखौ दैदेननानै सालायनानै दं बे सर्भ सिक्षा अभिज्ञान बे मोनसे सोलोंथाइ आफादा जोंनि वान टु टुयेल्भ जायखौ जों से थाखोनिफ्राइ जिनै थाखोसिम बे मोनफ्रोमबो फरायसालिखौ दैदेन्नाय बोगासिनो दङ बे खान्थि बादियै जायफ्रा जोङो सोलोंथाइ सोलोंबोगासिनो दं जायफ्रा बुहुत गोबां मानसिफ्रानो फोरमायनानै दङ जे एस एस ए खान्थिया सोलोंथाइ खान्थिखौ गाज्रि खालामनानै दङ होन्नानै नाथाय बे खान्थिखौ बुहुमनि गोरों गोरा जाय शिक्षा बिद सोलोंथाइनि जाय सोलोंथाइखौ जाय मा होन्ना बुङो जायखौ शिक्षा बिद होन्ना बुङो बिसोरसो बे खान्थिखौ बानायना होदों जेरै गोदो गोदाय फोरोंनाय आरो दानि फोरोंनायजों गोबांथार फारागथि दङ बे फारागथिया जाहैदों गोदो जायफोर सोलोंथाइ खान्थियाव बे खान्थियाव सोलोङै सोलोङै सोलोंनानै फैयोब्लाबो गोबांथार बुहुमनि माखासे सोलोंथाइनि आदब खायदाखौ मिथि बोनो हायाखैमोन नाथाय दा दा बे समाव सोलोंथाइनि एस एस ए आ जेब्लानिफ्राइ आखायाव लायो बे खान्थिजों जायफोर रोंग'नानै थांनाय बिसोरो बुहुमनि मोनफ्रोमबो ख'ना खनला मोनफ्रोमबो आयदानि जेरैबो जेरावबो बेखौ रोंखा राखा सासे एख एखे गोरों गोरा जानानै सोलोंथाइनि जोबथा जासिम गियानखौ मोननो हायो गोदो गोदाय आरो बावैसो सिगां नैबे जोंनि गुवाहाटी आसामनि गेजेराव सेबा सेबायानो जोंनि नैबे सोलोंथाइ खान्थिखौ दैदेनबोनानै सेबानि सिङावनो जोंनि मोनफ्रोमबो सोलोंथाइ आयदाया सोलिगासिनो दङ आरो दासिमबो नाथाय नैबे सोलोङै सोलोङै सोलोंनानै नैबे जोंनि थाखो सेनिफ्राय थाखो जि सिमाव गोबांथार सोलोंनानै फैनानै जोबथा जायखौ गोरासिन होन्नानै सान्नाय जायो बे जादों बे जादों जोंनि मेट्रिक आन्जादखौ मोनसे गोरा जांख्ला होन्नानै सान्नाय जायोमोन बे गोरा जांख्लाखौ बादनो हायोबानो मोनसे सोलोंथाइनि थाखोआव उथ्रिसारबाय होन्नानै गोदो गोदाइ सान्नाय जायोमोन नाथाय बे समाव नै बावैसोनि सिगां नैबे सोलोंथाइनि जाय जि थाखो जायखौ मेट्रिक ओइस एस एल सि आन्जाद होन्ना बुङो बे आन्जादखौ जोंनि आसामनिफ्राय बोखार जोबथा मोनसे गोख्रों जांख्लाखौ बोखारनानै जि थाखोया थायोब्लाबो नाथाइ बेखौ बे आन्जादखौ जानाय नंला होन्ना बुंदों जेरै डाइन थाखो गु थाखोआव जेरै आन्जाद जायो दानि मेट्रिक आन्जादखौबो बे नै नैसो होनफ्लांबाय नङा माबायाव डाइन गु थाखोआव जेरै आन्जाद जायो बेबादिनो जासिगोन होन्नानै जोंनि हिमन्त बिस्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ होन्नानै बुंदों एसेनोसै